جی ہیلو آپ بینک مینیجر بول رہی ہیں میڈم وہ میرے پاس ایک گاڑی ہے اور مجھے اس کے اندر لون چاہیے تھا گاڑی لون تو مل سکتا ہے آپ اس کے بارے میں کچھ مجھے بتا دیجیے اوکے کل ملاقات کر لیں پھر ٹھیک ہے اوکے اللہ حف